ہاں ملک سے باہر تو میں نے سفر کیا ہے جیسے میں میں نے عمان سے اور ایکچولی رہتی تو میں مالیگاؤں میں ہوں لیکن ہاں بامبے میں جاب کے سلسلے میں کافی لمبا رہائش رہی کہ پونا میں ایجوکیشن کے سلسلے میں رہی تو یہ تو انٹرنل انڈیا کے اندر ہی میرے سفر ہوئے الگ الگ ریاست تو سیم ہی رہی لیکن شاید الگ الگ سٹی بدلے اور پھر اس کے بعد میں نے کام کے لیے عمان عمان اور یو اے ای اور جرمنی سفر کیا پھر کچھ سفر روحانی سفر رہے جیسے سعودی عربیہ کا ہاں میں نے کام کے سلسلے میں بھی وہاں پر وہاں پر جانا ہوا تھا لیکن میرے لیے روحانی سفر زیادہ تھا جب میں حج کے لیے گئی اور عمرہ کے لیے گئی تو یہ ایک روحانی سفر تھا پھر اس کے علاوہ جرمنی اور یورپ کا سفر جو تھا تو وہ بھی کام کے سلسلے میں ہی تھا اور کچھ کچھ دوسری کنٹریز کے جو سفر تھے لائک اسپین اور اس کے تو وہ ٹریولنگ پرپز لوگوں سے ملنا اور وہ ہالیڈے تھی یا ویکیشن تھی تو اس طریقے سے میں نے یہ سارے سفر میں اور مجھے لگتا ہے کہ ہاں سفر سفر میں انسان کا ہر ایکسپیریئنس کچھ الگ ہوتا ہے اور زندگی کے تجربات میں اضافہ ہوتا ہے